जय झूलेलाल दादा असां ओच मां सुभाणे लाइ गाॾी बुक कई हुई त असांखे सुभाणे जी फ्लाइट आहे करे त तव्हां पंजें लॻे ई गाॾ गाॾी मोकिल मोकिलिजो छा न त असां मां यादि करण लाइ सुभाणे अठें लॻे फ्लैट आहे तव्हां कीअं बि करे कोशिशि करे पंजें लॻे ताईं गाॾी मोकिलिजो छो त न त असांजी फ्लाइट मिस थी वेंदी त असांखे वॾो नुक़सानु थी पवंदो इन लाइ प्लिस तव्हांखे रिक्वेस्ट थी कयां त प्लिस तव्हां ज़रूरु पंजे लॻे ताईं गाॾी मोकिलिजो